مجھے گانا گانا بہت پسند ہے گانا گانا میری ہابی ہے سنگنگ میری ہابی ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور جب میں خوش ہوتی ہوں اور ویسے بھی جب گانا گانے كے لیے جذبات كا ہونا بہت ضروری ہے جب تک ہمارے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے ہم ہمارے اندر سے آواز ہی وہ فیلنگ آئے گی ہی نہیں اِس لیے جذبات كا ہونا ضروری ہے گانے كے لیے جیسے كہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی والے سانگ سُنتا ہے دُكھ میں دُكھ والے اور مستی میں مستی والے سانگ سُنتا ہے ایسے ہی جب میں مجھے خوشی والے سانگ گانے ہوتے ہیں ہیپینیس سانگ گانے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوكر گاتی ہوں اور جب سیڈ سانگ گانے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا دُكھی ہو كر گاتی ہوں اور جب تھوڑے ناچ گانے والے سانگ گانے ہوتے ہیں تو میں اُسے جھوم جھوم كر گاتی ہوں اور گانا گانا مجھے بہت پسند ہے